ओ हमरा से फंक्शन छी हमरा गाड़ी सजेनाइ यऽ एहि लऽके अहाँके दोकान बहुत प्रसिद्ध यऽ हमरा फूल सबके जरूरी अछि हम बीनू देवी बाजै छी

हमरा गाड़ी सजेनाइ यऽ हमरा फूल सबके सुविधा लेनाइ यऽ सब फूल चाही गेन्दा जूही गुलाब दू रङ्गके तीन रङ्गके गुलाब चाही हमरा कमल फूल चाही दू टा तीन टा गाड़ी सजेनाइ यऽ एहि दुआरे अहाँ से अहाँ की बाजै छियै अइ पर से कहु नहि हमरा लेनाइ यऽ गेन्दो लेनाइ यऽ कमलओ फूल लेनाइ यऽ गुलाबओ लेनाइ यऽ एहि दुआरे से गाड़ी सजओल जेतै तऽ एहिमे तऽ सब फूल देबै आ पत्ती नहि देबै तऽ केहेन सजेबै केहेन लागतै गाड़ी तऽ एहि दुआरे तऽ हमरा फूलके सुविधा अहाँके दोकान बहुत प्रसिद्ध यऽ तऽ एहि दुआरे से हमरा अहाँके से फूल लेनाइ यऽ अहाँ जे प्रबन्ध कएके देबै से अहाँके दिययै पड़त फूल नहि अहाँके व्यवस्था करैयै पड़त अहाँ व्यवस्था करियो आ हमरा व्यवस्था कएके से फूल दियऽ एहि दुआरे जे अहाँके दोकान प्रसिद्ध यऽ तऽ ताहि लऽके हम अहाँके लगमे फोन केलहुॅं आ हमरा चाही जे हमरो गाड़ी सजल नीक लागत तऽ फूलके सुविधा अहाँ तऽ बहुत तरीका से कए लेबै हमरा ओ तरीका नहि हेतै दोसर ठाम अहाँ कए सकैत छियै विशेषता कएके अहाँ व्यवस्था कए सकैत छियै हमरा सऽ व्यवस्था नहि हेतै ताहि दुआरे हम अहाँके फोन केलहुॅं हेँ आ कमल फूल तऽ निजी कएके रहैयै देबै दू तीन तरहके गुलाबो कमो कम कए कएके ओकरा सजबै पड़त अहाँके एहि दुआरे हमरा अहाँ ओतबा टा सुविधा कए दियऽ तऽ ठीक छै हम आदमीके व्यवस्था कएके दै छी